हैलो भैया जी तुस रामपाल दी हट्टी कोला बोल्ला दे अच्छा ते में इत्थै रोदमें स्टेशन कोला बोल्ला नीं ते मेरे घर दौं दिन फंक्शन होना ते में रुट्टी दा इतंजाम करने आस्तै तुसेंगी फोन कीता ते दौं दिन मेरे घर फंक्शन होना ते फिर रुट्टी दा इंतजाम करना ते अ'ऊं सनान्नी आं कि रुट्टी बनानी ऐ ते तुस दिक्खी लैओ राजमां चौल अबंल ते मिट्ठे चौल ते कन्नै पूड़ियां बी बनानियां न ते कन्नै गलाब जामून ते जलेबियां ते रसगुल्ले ते आलू टिक्की बनाई ओड़ेओ तुस ते दिक्खी लैओ शैल रुट्टी् होनी चाहिदी रिश्तेदारें औना कन्नै् अजकल दे रिश्तेदार तुसें गी पता गै ऐ किन्ने नां पांदे रुट्टी शैल बनाई ओड़ेओ में तुसें गी गै आखनी रुट्टी बनाने लेई घर कोई बी फंक्शन होऐ तां में तुसेंगी गेै फोन करनी आं तुसें गी फोन कीता तुस शैल रुट्टी बनांदे ओ पैले बी बड़े फंक्शन होए रुट्टी तुसें गी गै आखेआ बनाने गी ते मिकी थुहाड़े उप्पर विश्वास ऐ में तां तुसें गी फोन कीता ते तुस रुट्टी दा इंतजाम करी ओड़ेओ कन्नै में सुनेआ के तुस बी डिस्कोंट करी दे ते दिक्खी लेऔ बाद्धा घाट्टा ते शैल शैल रेट लाई ओड़ेओ ते ज्यादा पैसे नी लाएओ पैहले बी कोई फंक्शन होंदा न ते किश बी होंदा फंक्शन निक्का बड्डा अ'ऊं तुसें गी गै आखनी रुट्टी शैल तुस बनांदे ते रुट्टी दा शैल तुस इंतजाम करी ओड़े ओ कन्नै दौं दिन फंक्शन होना ऐ ते दिक्खी लेऔ ठीक ऐ इन्ना गे आखना हा के ठीक ऐ फ्ही में हून नी आखना ऐ कुसै गी बी और में तुसें गी गे आखना हा ठीक ऐ फिर